इ'यां ते साड्डे म्हल्ले च ही इक हस्पताल ऐ थोह्ड़ी दूर ऐ म्हल्ले च बी नेईं आक्खी सकने आं ते जेह्ड़ी दवाइयां दी हट्टियां न ते म्हल्ले च इ'यां साड्डे बड़ियां न पर जेह्ड़ा हस्पताल ऐ थोह्ड़ी दूर ऐ इयां ऐ ते कोल ही ऐ इ'यां पंज दो त्रै मिंटें दा रास्ता अग्गें जाइयै ऐ साड्डी म्हल्ले च बी ऐ ते इ'यां ते साड्डे देशै च बड़े हस्पताल न बाह्र बाह्र न मड़ी थोह्ड़े देश दे बी अंदर न पर हैन साड्डी जित्थे अस रौंह्दे जित्थै राज्य च रौह्ने ते ओह्दे च बाह्र न ते बड़े शैल शैल हस्पताल न पर जेह्ड़े अपने शैह्रे च न जेह्ड़े अपने राज्य च न ओह् ते ओह् बी बड़ा शैल ऐ उत्थे बी बड़ी शैल लोकें दी सेवा कीती जांदी ऐ उत्थे कोई बी बीमार बंदा आए ओह्दा बडा शैल कन्नै ध्यान रक्खेआ जंदा ऐ ते हर किस्म दी दवाई साड्डे हस्पतालें च मिलदी ऐ जां फ्ही दवाई आह्ली हट्टी च मिलदी ऐ कोई किसी बिपता नी आनी पौंदी कोई साड्डे घर जां साढ़े म्हल्ले च कोई बी बमार होई जाए तां जेह्ड़ा हास्पिटल ऐ साड्डे घरै दे बड़े कन्नै कन्नै ऐ ते कोई बी बमार होऐ तां उत्थें जाई सकदा ऐ पैह्ले बी पैह्ले पैह्ले समें च जेह्ड़ा हस्पताल सी ओह् साड्डे म्हल्ले च शैल नेईं सी लेकिन जियां जियां समें निकलदा गेआ ओह् बी बड़ा शैल हून करी गित्ता गेआ ऐ जियां करोना होएआ पिछले साल ते बड़े लोक बीमार होऐ पर लेकिन साड्डे हस्पताल च बड़ी जगह् सी बड़े बैड्ड सी कोई लोकें गी बिपता नी आई ते बड़े शैल इत्थें लोके दा ध्यान रखदे न ते सेवा बड़ी शैल मिलदी लोकें ई ते कोई बिपता होऐ सानूं अपने म्हल्ले च ही इ'यां साड्डे जेह्ड़े बाह्र नी जान पौंदा की जे इत्थें सेवा दित्ती जांदी ऐ साड्डे हस्पतालें च बड़ी शैल दित्ती जांदी ऐ हर इक किसम दी दवाई साड्डे च मिलदी ऐ कोई बीमार दी कोई कुछ दी मिली जंदी ऐ ते इ'यां आखना नि चाहिदा जियां करोना दौर कीता दा ओह्दे च बी लोकें गी कोई बिपता नी आई ते जिन्ने बी जांदे न इत्थें ओह् सारे ठीक ही होइयै आंदे न ते मतलब बड़ा शैल ओह् करदे न दिखदे न ओह् नी होन दिंदे केह् आखदे परेशानी नी आन दिंदे ते जेह्ड़ा उत्थें दे लोकीं न जित्थे उत्थें डाक्टर लग्गे दे ओह् बी बड़े मतलब मददगार न बड़े शैल न ओह् इन्नी इन्नी शैल साड्डी ओह् करदे न सेवा करदे न कि अस ठीक होइयै आई जांदे न घर